तव्हां पंहिंजी टिकट कोन्ह ॾेखारी आहे त हीअ त ग़लति ॻाल्हि आहे तव्हांखे हाणे त इनजो दंड भरिणो पवंदो हिनजो त ज़रूरी आहे ऐं इन सां गॾु तव्हांजी कार्यवाही बि थींदी न जुर्मानो त भरिणो पवंदो ई पर तव्हांखे हिन सां कार्यवाही थियण त ॾाढी ज़रूरी आहे जी हो त ठीकु आहे मञू था पर टन नई त हाणे करण त ज़रूरी आहे ईअं त पोइ अॻियां असांखे बि भाई चिलायो वेंदो जी जुर्मानो त तव्हांखे भरिणो पवंदो पर हिन सां कार्यवाही थींदी थींदी कार्यवाही बि थींदी ऐं थोरो समय बि लॻंदो ही पॉसिबल ई कोन्हे ही थिअन ज़रूर दंड त लॻंदो ई लॻंदो ऐं कार्यवाही बि थिअण ॾाढी ज़रूरी आहे ही कार्यवाही कार्यवाही में घट में घटि ॿ साल त लॻी वेंदा तव्हांखे ऐं दंड बि इनजो ॾह हज़ार त तव्हांखे लॻंदो ई लॻंदो जी पोइ त तव्हांखे उनजो डबल जुर्मानो ॾियणो पवंदो पोइ त तव्हांखे अञा डबल जुर्मानो बि ॾियणो पवंदो पर कार्यवाही थिअण ज़रूरी आहे अॻियां असां न कंदासीं त असांजे मथा कार्यवाही थींदी पर कोशिशि त कंदासी पर फिर बि ॾिसणो ॾिसंदासीं हा जी जुर्मानो त लॻंदो ई लॻंदो आहे कार्यवाही थिअण जी ॾाढी ज़रूरी आहे हा जी नॉर्मल अगरि जुर्मानो था भरंदा प्लस कार्यवाही थींदी त तव्हांजा ॾह हज़ार लॻंदा जी हो अॻियां असांखे पुछिणो पवंदो छो की जेको असांजे बि इज़तु जो सुवाल आहे अॻियां अच्छा पोइ त वधीक समय लॻी वेंदो तव्हांखे कार्यवाही में अच्छा ठीकु आहे पोइ मां पुछी ॿुधाईंदमि पोइ तव्हां ॾिसजो छातो थिए अॻियां हाणे ठीकु आहे